मैंने पहली बार एक चित्र बनाया वह चित्र ऐसे ही देखते देखते बन गया फिर मुझे पता चला कि मुझे तो पेंटिंग करना चाहिए तो मैं पेंटिंग करने लग गया पेंटिंग करते करते पेंटिंग मेरा शौक बन गया और शौक के रूप में मैं आगे बढ़ने लग गया तो पेंटिंग मेरा एक बिजनेस बन गया मेरा ब्यवसाय बन गया और मैं उसको करते करते आज बहुत आगे बढ़ गया क्योंकि व्यक्ति के मन में जो परिकल्पना होती है वह परिकल्पना वह अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है और जैसा व्यक्ति सोचता है चित्र वैसा ही बना लेता है ये होता है पेंटिंग पेंटिंग अच्छी बने या बुरी बने वो एक कला है जिसके अंदर जितनी कला है वह उतनी कला का उपयोग करता है हमें करना चाहिए हमें समझना चाहिए

अपनी बातों का ध्यान हमेशा हमें रखना चाहिए पेंटिंग करते समय हमारा ध्यान एकमात्र उस चित्र की ओर रहना चाहिए जिस चित्र को हम बना रहे हमें वो चित्र ध्यान में रहेगा हम उस चित्र को देखेंगे तो ही हम चित्र बना पाएँगे अपनी आँखों में वही छवि छप जाए जिसके कारण वो चित्र बहुत सुंदर बन जाए चित्र हमारा अपना हम चित्र बनाएँगे चित्र के माध्यम से काम करेंगे जब लोग उस चित्र को देखेंगे तो कहेंगे किसने बनाया उसने बनाया तो कार्य की प्रशंसा होना है बोलते जाएँ कार्य करते जाएँ तो सक्सेसफुल नहीं होंगे एक पेंटर को कम बोलना बस अपने ध्यान में मस्त होकर चित्र बनाना तो सक्सेसफुल हो जाएगा ऐसा मेरा मानना है